आंनि बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोन्नाय सावगारिया जाहैबाय जेब्ला जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव थांदोंमोन बै जथुम्मायाव जोङो फुंखा थुनलायारि गौथुमनिफ्राय ज'यैनो थांनय जादोंमोन आरो बेवहाय जोङो मोनसे ओरैबादि गोसोयाव नांथावना सावगारिखौ जोङो लानाय जादोंमोन जायखौ दासिमबो आङो गोसोखांनानै जोबोद रंजानाय मोनो आरो बेवहाय जोंनि गासिबो फुंखा थुनलायारि गौथुमनि लिरगिरि लोगोफोराबो दंजोबोमोन दा बेजों आं बे सावगारिखौ नायनानै जोंनि बै समनि जेखिनि बाथ्रा बेखौ आङो गोसोखांफ्लांबाय थायो दा बेवहाय बुंनो थाङोब्ला ओरैबादि मोनसे मेलेवदो मोनसे सल' हाबनानै दङ जेरावहाय जोङो जोंनि गौथुमनिफ्राय थांनानै जायनाखि मोनसे बर' थुनलाइनि फोथार बेवहाय जोङो थुनलाइनि जे मोनसे जख'न्थाय बे जख'न्थायाव थांदोंमोन आरो बेवहाय थांनानै जोङो जख'न्थायखौबो मोजाङैनो जाफुंहोनो हादोंमोन दा बेवहायनो माखासेथार लिरगिरिफोर गेदेमा लिरगिरिफोरखौबो जोङो लोगो मोनदोंमोन आरो बेवहाय जेब्ला जों थांदोंमोन थांनायाव ओरैबादि मोनसे इन्टारेसटिं गोसोयाव नांथावना जाथाय बादिबो होन्नानै बुंनो हायो जेरैहाय जोङो थांजेन्नायाव जेब्लानाखि विंगार बास विंगारजों थांदोमोन विंगार गारिजों दा बेवहाय थांनाय समाव जोंनि माखासे लोगोफ्रा जोबोर गोसो गोरबोनि बाथ्रा दासान्दि सोर माबादि खालामदों माबादि थासारियाव दङ बेफोरखौ बुंनाय जादोंमोन खिन्थालायनाय जादोंमोन दा बेवहायनो माखासे जोंनि

माखासे फेस्ला बुंनो गोनां गोरों मानसिफ्रा जोंनि लिरगिरि लोगोफ्रा खिन्थादोंमोन आरो बेफोर बाथ्राफोरा दासिमबो आंनि गोसोआव जाखांफैबाय थायो बे सावगारिखौ नायनाय लोगो लोगोनो बै समावदि जोङो ज'यैनो थांनानै गोसो गोरबोनि बाथ्राफोरखौ बुंफ्रुलायनानै आरो जख'न्थायखौबो मोजाङैनो जाफुंहोनानै जोंजे मोनसे गेदेमा लिरगिरिफोर बिथांमोननि बिथांमोनजों ज'यैनो सावगारि सेबखांदोंमोन बै सावगारिखौ नाइयोब्लानो होमबा बे सावगारिखौ आङो मबाइलनि स्क्रिनआव नुयोब्लानो आं दासिमबो जोबोर गोजोन्नाय मोनो आरो बै समनि जेनाखि बाथ्रा बा जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव जेनोखि गोसो गोरबोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनाय आरो माखासे फेस्ला बुंनो गोरों मानसिफ्रा मोजां मोजां फेस्लाफोरखौ बुंनानै जोंनि गोसोखौ गोदौग्लाब होनो हादोंमोन रंजाहोनो हादोंमोन दा बेनि थाखाय आङो दासिमबो आंनि साबसिन मोजां मोन्नाय सावगारिफोरनि गेजेराव बेनो दा बेनि अनगायैबो जोङो जिहेथु फुंखा थुनलायारि गौथुमा नैबे दावथारा सिमला ओनसोलावहाय मोनसे गौथुम हिसाबै जोङो मोनफ्रोमबो दानावनो मोनसे नैथि रबिबारखालि जख'न्थाय लानाय जायो आरो बे जख'न्थाय जोबनाय उनावनो दिनैसिमबो जोङो अराय गोसोखांथिनि थाखाय मोनफा मोनफा ज'यैनो सावगारि दैखांनाय जायो आरो बै सावगारिफोराव जोंनि माखासे गोसोखांथावना जारिमिनफोरा सोरजिजायो मानोना सावगारियानो जोंनो थांखांनाय समनि जालांखांनाय समनि माखासे बाथ्राफोरखौ गोसोखां होनो हानाय मोनसे डायरि बादिखौनो बुंजागोन आरो दा सावगारिफोराव जोङो माखासेथार मोनथिनो गोनां बा बै समनि गोसोखांथावना सल'फोर बे सल'फोरखौ गोसोआव फैयो आरो बेबादिनो जिउआव गोबांथार आङो माखासे जायगायाव थांनानैबो लोगोफोरजों माखासे जायगायाव थांनानैबो बेबादि सावगारि दिखांजानाय दङ आरो बै सावगारिफोरनि गेजेरजों माखासे जोंनि जे जालांनाय मावलांनाय बै खामानिफोरा गोसो सिङाव जाखांफैबाय थायो दा बेनिखायनो आं बुंनांगोन जे बेफोरनि गेजेराव आंनि साबसिन मोजां मोन्नाय सावगारि होन्नानै बुङोबा जोङो फुंखा थुनलायारि गौथुमा जेनाखि मोनसे बै बर' थुनलाइ आफादनि जख' बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि मोनसे जथुम्मामोन बे जथुम्मायाव लानाय गांसे समायना रमायना सावगारि आरो बेवहाय नुजाथिनो हानाय गेदेमाफोरजों सेबखांजानाय बे सावगारि बे सावगारियाव नायोब्ला दासिमबो आंनि गोसोआव जोंनि लोगोफोरनि माखासे गोसो गोरबो सिंनि बाथ्राफोर रायज्लायनाय बिदिनो खिन्थानाय बेफोर बाथ्राया जाखांफैबाय थायो दा बेनिखायनो आङो सल'नि आन्दोआव थानाय माखासे बाथ्राफोरखौ बेखेवनो हायासैब्लाबो बेखिनि बाथ्राखौ आङो साबसिन मोजां मोनो जिहेथु बे सावगारिखौ बेखौनो बुंबाय आरो